हलो बिजली घर मां रानी लालवानी अजमेर शहर मां पी सैक्टर नंबर पंद्रहं मां पई ॻाल्हायां मां पंहिंजो हिकिड़ो कमिरो किराए ते ॾिनो आहे त हुन त हुन जी मुंहिंजी जेकी मीटर जी रीडिंग अचे थी त मां तव्हां खां गुज़ारिश थी कयां कि जेका मुंहिंजा किराए ते माण्हू तरी वेठा आहिनि त भाड़े वारा त उहे पंहिंजी तरफ सां सही बिजली जो बिल भुगतान कनि पिया